गोंय हें मन रिजवणेच्या परयाराचो एक कझिनो दरेका प्रकाराच्या प्रवासाक कितें तरी दिता हांगा खंय मुखेल मनरिजावणी केंद्रा आनी फुर्सती कार्यावळी पळोवपाक मेळटा मुखेल मनरिजवणी केंद्रा उत्तर गोंय रातचे वेळार जिवंत रावपा खातीर वळखतात उत्तर गोंय बागा बीच कालांगूट बीच आनी टिटोस् स्ट्रीट सारकिल्ली लोकप्रिय थळां आसतात जंय दर्यादेगे वेल्या पार्टी सावन उदकां खेळा मेरेन सगळे मेळटात दक्षीण गोंय ह्या वाठारांत चड सुशेगाद वातावरण मेळटा थंय दुदसागर धबधबो भगवान महावीर अबियरणय मोले रष्ट्रीय उगान सारकेलें अक्षण आसतात दर्यादेगेच्यो कार्यावळी उदकाचो असवाद घेवचो बागा बीच आनी कालंगूट बीच हांगा पारासिलींग चॅस्कींग केळो बोटींतल्यान भोंवप सारकेलें

कसिनो कसिनो रॉयल टॅल्टीन रॉयल वा बीग डेडी कसिनो सारकेल्या कसिनोंत तुमचे नशीब पळयात क्रोज रोमेंटीक डिनर क्रूज वा मांडवी न्हंयेचेर सुरेश्ट क्रूज घेवचो सायसी किल्ड ग्रावंड आयलंडात बंज जापींग फ्लायबोडींग वा स्कुबा डायवींग करपाक वचचें पिसो बाजार विदेशी यारश्रुदीक आनी थळाव्या अस्ट्राकाळ खातीर अंजुना पिसो बाजारांत पोवचें दायज स्थळा बेसेलिका ऑफ बॉम शिजू आनी आग्वादा किल्लो सारकेल्या इतिहासाक ट्रलाक पेड दिवची